جیسا کہ ہم جانتے ہیں انگریز ہمارے لیے چائے چھوڑ گیے تھے اور تبھی سے یہ چائے کی زندگی یا چائے کا سفر شروع ہوا ہے چائے ایک ایسا احساس ہے جو لوگوں کی نجی زندگیوں سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے چائے ایک ایسا احساس ہے جسے بیاں نہیں کر سکتے وہ صرف محسوس کیا جاتا ہے ہر چھوٹا بڑا بوڑھا کوئی بھی چائے کی چسکیاں مزے سے لیتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ چائے کسی کو بنانی نہیں آتی بچہ بچہ چائے بنانا جانتا ہے جسے کھانا بنانا نہیں بھی آتا لیکن وہ چائے ضرور بنانا جانتا ہوگا اب بات کرتے ہیں چائے کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ایک بھگونا لیجیے اس میں آپ اپنے حساب سے جتنا پانی آپ چاہتے ہیں ڈال لیجیے اس کے بعد تھوڑی دیر اس کو ابلنے دیجیے تب تک آپ چائے کا مصالحہ جیسے کہ الائچی سونف ادرک دال چینی ان سبھی مصالحوں کو پیس کر اچّھا مصالحہ تیار کر لیجیے اور اس کے بعد یہی مصالحہ اس میں ڈال دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شکر ذائقے کے حساب سے اور چائے پتّی اس میں ڈال لیجیے اور اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں دودھ کے بنا چائے ادھوری ہے تو اس میں دودھ بھی ڈال لیجیے اب کچھ دیر اسے ابلنے دیجیے اور ابلنے کے بعد اپنے اپنے مٹّی کے کلہڑ میں یا چینی کے برتنوں میں یا کپ میں اس چائے کو چسکیاں لے کے پی لیجیے